میں روزارک روزگار کے لئے اخبار میں اشتہار پڑھتا ہوں جہاں پر بھی روزگار کی ضرورتیں ہوں وہاں پر میں جا کر انٹرویو دیتا ہوں میری سہولیتیں حساب جو بھی روزگار ہوں میں وہ نوکری اختیار کر لیتا ہوں میں نوکری اپنے ضرورتیں پورے کرنے اور اپنے آنے والے وقت کے لئے تیار ہونے کے لئے نوکری کرتا ہوں تاکہ مجھے کوئی بھی پیسے کی کمی نہ ہو اور آنے والے وقت میں میں ایک اچھے مقام پر رہوں